مجھے صوفیانہ گانے پسند ہیں جیسے تو کجا من کجا یہ گانا مجھے بہت پسند ہے عامر خان کے فلم کا گانا ملنگ مجھے بہت پسند ہے اس طرح کے گانے مجھے پسند ہیں اس کے علاوہ بھی سیڈ سانگس جن میں کوئی بات ہوتی ہے جن کی تخلیق ایک دھیمی لے پر کی جاتی ہے وہ گانے مجھے بہت پسند ہیں میں نے اکثر یوٹیوب پہ بھی سنتا ہوں اور کچھ میوزکس پلیٹفارم ہیں جہاں پہ یہ گانے اویلیبل ہیں اور میں اکثر ڈھونڈ کر سنتا رہتا ہوں